हेलो नमस्कार सर हम बोल रहे थे सर मतलब पुलिस स्टेसन से बोल रहे हो ना आप जी सर बोल रहे हैं कि इधर हम सर एक नॉर्मल इंसान है और एक प्रॉब्लम हो गई है उसी लिए फ़ोन किएँ हैं आपको प्रॉब्लम यह है कि आपकी मतलब जो भी यहाँ चोरी हो चोरी उरी कुछ भी हो जाता है आपकी गाड़ी वाड़ी रात को नहीं घूमती है के लिए नहीं निकलती है कहीं जी तो इसी सब के कारण हो रहा है ना ऐसा जी

जी जी जी

हाँ हाँ सर बहुत ज़्यादा हो रहा है सर इसीलिए फोन किए हम

हाँ सर हाँ हाँ बिल्कुल जी सर लेकिन हमको यही बोलना था कि मतलब जब भी कुछ भी होता है आस पास में तब पुलिस लेट क्यों आती है हाँ सर लेकिन अगर रोड में अगर इधर उधर मतलब अगर रात क रात को भी अगर इधर उधर कहीं भी अगर आप लोग रहोगे तो ऐसे कैसे कोई कोई कर लेगा

जी जी जी जी

जी जी

कुछ कीजिए ज कुछ कीजिए सर जिससे सब कम हो जाए

जी ठीक है सर धन्यवाद सर